हमरा अरके राजमे जे हइ नऽ से अभी मतलब शर्ट पेंट कुर्ता जींस शर्ट भी पहिरल जाइ छै आओर जे दोसर जगह सरबा शेरवानी आओर कुर्ता अर पीनहल जाइ छै आओर यहाँ जे हइ नऽ जे मतलब लेडीज अर जे हइ से साड़ी लहँगा ई सब पेनहइ छै आओर मतलब ई जे हइ से सूट सलवार भी पेनहइ छै लेडीज यहाँके आओर दोसर जगह ई सब मतलब नहि पेनहइ छै सर शेरवानी पेनहइ छै आओर लहँगा चोली भी पेनहइ छै आओर यहाँ जे हइ से यहाँ जे हइ से जींस शर्ट जींस शर्ट पीनहल जाइ छै आओर पहिलुका आदमी सब जे छलै से धोती भी पेनहइ छलै कुर्ता पेनहइ छलै कमीज पेनहे छलै अभी जे हय से मतलब अथिये पेनहइ हइ जींस शर्ट जींस शर्ट आर पीनहइ हइ लेडीज पीनहइ छै जे कुर्ता लेडीज पेनहइ छै लेडीज पेनहइ छै सलवार साड़ी भी पेनहइ छै